हॅं हमर गाँव मे एकटा सुविधा केन्द्र अछि हेल्थ केयर सेन्टर छै अहाँ एतय आबि कऽ कोविडके वेक्सीन लए सकै छियै एतय सुविधा तऽ बहुत सारा छै अहाँके नर्स देत या अहाँके जकरा सऽ लेबाक यऽ अहाँ ओकरा सॅं लए सकै छियै नर्स सब उपलब्ध रहै छै साफ सफाइ के पूरा ध्यान रहै छै तकरबाद अहाँके कोनो भी प्रकार के दिकक्त नहि होयत एतय अहाँ

प्रॉपर वेक्सीन ला सकै छी तकरबाद एतय पूर्ण तरह सऽ सुविधा अहाँ वेक्सीन लै लए एबै तऽ पहीले तऽ अहाँ हाफ स्लीव कपड़ा पहिन कऽ एबै तकरबाद अहाँ अपन आइडेन्टिटी के लेए कोनो वोटर कार्ड लेबै या फेर आधार कार्ड लए कऽ एबै बस अहाँके एतबी टा जरूरत यऽ एतय आयत तऽ अहाँके एकटा फॉर्म भरऽ परत ऑनलाइन पोर्टल पर तखन आ तकरबाद आरोग्य सेतु ऍपो अहाँके डाउनलोड करबाक छै

आरो रेजिस्ट्रेशन अहाँके गूगल पर एतय भऽ जायत अहाँ आबय के साथे अहाँ जब एतय अहाँ सुविधा केन्द्र पर एबै तऽ एतय हर चीज के सुविधा उपलब्ध छै चाहे कोनो भी तरह के वेक्सीन सऽ रिलेटेड प्रॉब्लम हुए एतय हर तरह के सुविधा एतय उपस्थित छै बस अहाँ आधार कार्ड आ आरोग्य सेतु ऍप अहाँ अपन फोन मे डाउनलोड कऽ लेबै बस एतबा टा अहाँ आबि कऽ हॅं तऽ अहाँ आबय सऽ पहिने अपन रेजिस्ट्रेशन करवा लेबै ने आरोग्य सेतु पर आरोग्य सेतु पर अहाँ रेजिस्ट्रेशन करवा लेबै ओ आरोग्य सेतु अहाँके सुचना देत जे वेक्सीनेसन के लिए खाली छै सीट या नहि छै अगर अहाँके रेजिस्ट्रेशन कम्पलीट भऽ गेल तऽ एकर मतलब आइ के दिन वेक्सिनेशन खाली छै अहाँ आबि कऽ वेक्सीन लऽ सकै छियै अहाँके लिए अगर अहाँ बच्चा के लिए रखबै तऽ बच्चा के लिए तऽ एखन बारह साल तक नहि लेकीन अहाँ जेना अठारह उन्नीस साल के बारे मे बाजै छी तऽ ओहि लए अहाँके कोविड शील्ड कोवेक्सीन जादा उपर्युक्त होयत हमर तरफ सऽ अगर हम कही तऽ हमर जाननाइ सॅं कोविड शील्ड आ कोवेक्सीन जादा नीक छय